हेल' औ आदा आंलै आदा बिराद बिग फेनलै आदा नोंनि नोंथांनि मेथाइ खोनासंबाय थाना थायो आङो आं नै बाग्सानि बाग्सा मा होनो सिमलानि औ औ औ आदा औ आदसा आदसा आंनि माबा खैजानि आरो नैयो मा होनो बेखौ सोनाबथिंजायनि माने आदसा आदसा माबा मावबाय दं आदा आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा आदा नोंनियाथ' गाराङा बिराद मोजां जायोलै ओमफ्राय आंबो बिराद मोजां मोनो खोनासंनानै ओमफ्राय ओरैनो माबोरै माबोरै जागायनायबा आदाया माब्ला माब्ला खन्नो माने माबोरै उन्दैआव माब्लानिफ्राय खन्नो जागायनाय आदाया औ औ औ औ औ औ औ औ एह बरिया आदा औ औ औ औ दे

औ औ औ औ औ बांद्रायानो दे आदा मिथिजोबो बयबो बयबो खोनासङो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो क्लासिकेल माबाफोर लादोंमोन नामा आदा औ औ औ औ औ औ औ दे बरिया बरिया आदा जायखिजाया माब्लाबा लोगो हमनो सान्दोंमोनब्रा आदा बे नेक्स्त प्रग्रामफ्राव बबावबाफोर दङबा औ औ औ औ औ जोंनि बर' बर' बाजारथिं फैनाय जायोबा आदा एसे खोन्थाहर बेथिंबो माने आङा नै गेजेराव गोलैयो आरो सिमला जोबनाय जोंहा थुग्रागुसि जोबनायाव गोलैयो नालाय बेखायनो माने ओजोंहा नोंथाङा मालाबा फैयोबा लोगो हमगोन दे आदा नोङाबा मालाबा प्रग्रामफोरावबो प्रग्राम मोन्नायाव लोगो मोनगोन दे आदा ओमफ्राय दा इसे मा बेस्ट' नामा आदा आदसा आदसा आदसा आदसा दे आदा नोंखौबो मालाबा लोगो मोनगोन दे आदा ग्रोबनो जायखिजाया बिग फेन आदा औ औ ओह ओह दे दे आदा दे टेंकिउ टेंकिउ